बिजलीअ जे बारे में मूंखे एतिरी जानकारी नाहे मतलबु मूंखे कॾहिं बिजलीअ जो झटको न लॻो आहे छाकाणि त मां बिजलीअ जे लाइ केअर कंदो आहियां हर हिकु बटणु बराबरि बंदि कंदो आहियां गीज़र हुजे गीज़र बराबरि पाणी गरम थिए बटणु बंदि करे छॾींदो आहियां उनखां पोइ यूज़ कंदो आहियां कपिड़ा इस्त्री करणा आहिनि त कपिड़ा इस्री करण महिल उनजे लाइ बि मां ध्यानु ॾींदो आहियां अ इस्त्री थी विया कपिड़ा त इस्त्री बंदि करे उनखे स्टैंड करे छॾींदो आहियां बीहारे छॾींदो आहियां ऐं जेके बि बिजलीअ जे मथां सामान हलंदा आहिनि उन्हनि जे उन्हनि जे मथां मां ध्यानु ॾींदो आहियां बटन जे मथां ध्यानु ॾींदो आहियां भाई बटन टाइम ते बंदि आहिनि चालू आहिनि ॾिसंदो आहियां